हेऔ हम बहुत दूरसँ आएल छिए हम बहुत दूरसँ आएल छिए छइठोआर करै छिए तऽ छइठमे कोन कोन समान लागै छै

आओर आओर आओर अथी आओर फलो फूल लागै छै अइ फलके आओर नाम नहि अइ लऽ लेबै तब सब रङ्गके फल फलके नाम लेबै तब लऽ लेबै दू दू किलोके लऽ लेबै तऽ

हे अइ पकवानसब कोन चीजमे बनै छै सबके नाम कहब तऽ कोन तेल कोन अथीमे बनै छै नहि जानै छी कहू ने लऽ लेब खाजा कोन चीजमे बनै छै अइ अच्छा एतेक समान बजारमे बिकै हेतै नहि केर केराके केरो चढ़ै हेतै सेबो चढ़ै हेतै अनारो चढ़ै हेतै यानिकि जते फल फूल हेतै ने अच्छा ठीक अइ तऽ तब जाइ छी आब बजार जेबै बजार जेबै तऽ ओकरासँ पुछबै कि कतेक की दाममे दै छिए औ तऽ ओ कहतै एतेक चीज दाममे दै छी तब लऽ लेबै सबकिछु तऽ हमहूँ छइठ करब तऽ अहाँके देब अहाँ जदि हमर हिस्सा अहीँ हँ तऽ अहाँ जेबै बजार एकटा बात नहि समझलिए हम छइठमे जे जाइ छै तऽ हाथोआर कने कने पानिमे जाइ छै कोना हाथ उठबै छै कोना कि करै छै इहो हमरा बता दिऔ ने अइ ठीक छै राखै छी तब हम बादमे बात करब तऽ राखिऔ